हेलो हम कर्णपुरसँ बाजि रहल छी वार्ड नम्बर पाँचसँ पाठक टोलसँ हमरा पाँच प्लेट अथी चाही मछली आओर चावल आओर ओहि सङ्गे रोटी अपने कते देरमे देबै आओर एकर पाइ कतेक लगतै तऽ हम वेट करी जल्दी सँ पठेबाक कोशिश करबै जते जल्दी आबि सकै हमसब भुखायल छी आओर जँ देरी हुए तऽ से कहू पाइ हम पे फोनपर कऽ दी कि आयत अहाँके जे लोक तकरे देबै अपनेके आबयमे तऽ पाँच सात मिनट बेसीसँ बेसी लागत ठीक जल्दीसँ भेजू